हाँ हेलो जी जी जी जी भैया

जी जी जी भैया क्या बताएँ हमारे हम तो राजगीर से हैं इधर राजगीर से एक बार हमारे राजगीर आना पसंद कीजिए यहाँ यहाँ राजगीर का गौतम बुद्ध साक्षात ल लगेगा कि कौन सा मतलब जगह आ गए हैं कितना अच्छा मतलब प्लेस है घूमने की जगह है जी यहाँ का मत क्या बोले जी जी

तो हाँ तो यही बताना चाह रहे थे कि राजगीर में देखिए बहुत सुंद गौतम बुद्ध जी का बहुत अच्छी प्रतिमा है काफ़ी अच्छे से मतलब आपको पहाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा काफ़ी दूरी तक आपको तय करना होगा गौतम बुद्ध के मंदिर को दर्शन करने के लिए औरो आप जैसे कि आप आइएगा न हमारे इधर घूमने के लिए तो सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको यहाँ का मतलब यहाँ जो बगल में बिकता है देखते हैं खाजा बहुत ही अच्छा खाजा मतलब मिठाई के रूप में खाजा प्रसिद्ध है बिकता उकता है तो सबसे पहिले इस हाँ इस इसको जी जी जी हाँ वह हम भी तो जी जी नहीं हम भी तो यही चाहते हैं जी हम भी तो यही चाहते हैं कि हम दिल्ली हम दिल्ली जाकर आपसे मिलकर आप आपके आपके नज़ारे को देखते हैं आप जहाँ रहते है वहाँ का सही बात है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली पड़ गई ए तो दिल्ली में आखिर उ वैसी मतलब खासियत तो ज़रूर है हम सुने थे कुतुब मीनार के बारे में सुने थे उसके बाद लाल किला यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्टपति तक झंडे तोलन कर आते हैं यह सब हुआ जामा मस्जिद है यह सब तो देखे थे लेकिन हमारे इधर वह जो नालंदा का बात करते हैं बहुत ही विख्यात विश्वविद्यालय था समझ रहे हैं अभी जो बगल में हमारे नालंदा विश्वविद्यालय है बहुत से विख्यात विश्वविद्यालय हैं यहाँ पर

बिल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी जी